हम कहै हियै कि गर्मी बहुत जादा भए गेल छै आओर हमरा आरके किलासके पंखा जे छै खराब भए गेल छै चौबीसँ बोलै छी

हँ तऽ पंखा आरु हमरा रूमके खराब भए गेल छै तऽ कनीटा ध्यान देतियै

हूँ अच्छा कखनी मिलतै कल हँ आओर कहै रहियै कि मतलब ग्राउंडमे जे छै ने घास कनीटा बड़ बड़ भए गेल छै आओर ओ पर खेलैमे नहि होइ छै तऽ कनीटा घासके कनीटा कटाए दैतियै अच्छा इसकुल मतलब काल्हि अयबै ने करबै तऽ काल्हि भए जेतै तऽ मतलब हमरा आरु आओर किछो चाही कि इसकुल कोन चीज कोन चीज लए कऽ अयबै

अच्छा आइ कार्डो लए कऽ अयबै अच्छा मतलब कि काल्हि नहि अयबै तऽ दोसर दिन अयबै तऽ अहाँके नहि कैरि देबै हमर समस्या नहि तऽ मतलब हमरा काल्हिए आबैलए परतै अच्छा तऽ

हँ तऽ काल्हि अहाँ मिलबै तऽ कहाँ मिलबै आप अच्छा ग्राउंडेमे मिलबै तऽ वही पीपलके निचामे कोन पीरियडमे मिलबै कए घंटीमे मिलबै आओर